ہیلو السلام علیکم جی میں آپ کے یہاں سے کل سبزیاں لے کر گئی تھی ساری کی ساری سبزیاں بہت خراب نکلی ہیں ساری بے کار ہو گئیں میں نے تو میں نے تو دیکھ کر ہی لی تھی ساری سبزیاں لیکن آپ کے بھیا نے ہی غلط دے دی میں نے دیکھ کر لی تھی ساری سبزیاں اور آپ نے اتنی مہنگی بھی دی ہیں ساری سبزیاں ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیا آپ نے تھوڑا بہت چلیے کوئی بات نہیں مہنگی کی تو لیکن آپ نے ساری سبزیاں خراب دی ہیں کوئی بھی سبزی ایسی نہیں ہے جو

تو آپ کسٹمر کو خراب سبزیاں دو گے میں نے ساری سبزیاں بھیا کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دی تھی انہوں نے ہی غلط سبزیاں ڈال دیں تو اس میں میرا کیا دوش دیکھیے میری غلطی کوئی نہیں ہے آپ کے بھیا کی غلطی ہے انہوں نے مجھے غلط سبزیاں دی ہیں میں نے تو ساری سبزیاں صحیح دی تھی ان کوچھانٹ چھانٹ کر دی تھی

چلیے ٹھیک ہے لیکن آپ ساری سبزیاں خراب ہیں مجھے میری ساری سبزیاں واپس کرنی ہے ایک بھی سبزی ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو اچھا اور ٹھیک ہے ٹائمنگ کیا رہے گی ٹھیک ہے میں کل آتی ہوں اوکے آپ کے یہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ